हा मां अलॻि अलॻि रोशनियुनि जी स्थितीअ में फ़ोटू खिचण जी कोशिश कई आहे जीअं कि सिॼ जी रोशनीअ ते बि फ़ोटो खिचण जी कोशिश कई आहे ऐं घर में लाइट जी रोशनीअ ते बि मां फ़ोटू खिचण जी कोशिश कई आहे ऐं अहिड़ियूं घणे ई अलॻि अलॻि लाइटियूं हूंदियूं आहिनि जिनजी रोशनीअ ते मां फ़ोटो खिचण जी कोशिश कई आहे ऐं जीअं कि सिॼ जी रोशनीअ में फ़ोटू खिचियल सुठो प्रभावित कंदो आहे जीअं कि गार्डन जी हरियालीअ में पाण फ़ोटू खिचियो हुजे उन जो बि प्रभाव ॾाढो सुठो पवंदो आहे हू पंहिंजे मूड ते बि प्रभाव कंदी आहे जीअं पाण गार्डन में फ़ोटू खिचियोसीं सुठो फ़ोच फ़ोटू आयोसीं सिॼ जी रोशनी में फ़ोटू कढियो हुजे ऐं उहो बि सुठो फ़ोटू आयो हो पंहिंजे मूड खे बि सुठो कंदियूं आहिनि